नओ अगस्त उन्नैस सए बेआलिस एकैस फरवरी उन्नैस सए अठहत्तर पांँच फरवरी उन्नैस सए बेआलिस एकैस सितम्बर दू हजार पांँच पांँच अगस्त उन्नैस सए अनठाओन बारह अगस्त उन्नैस सए बेरासी एकैस अगस्त उन्नैस सए उनहत्तर बारह अगस्त पन्द्रह सए अठहत्तर एकैस सितम्बर उन्नैस सए बिआलिस अठारह सितम्बर उन्नैस सए चौवन बारह सितम्बर एकैस उन्नैस सए पंचानबे एकैस सितम्बर अठारह सए बहत्तर